आं ओरैनो संनाय संनानै आरो संनानै जानाय आदारखौ आं एरैनो माबायाव बोरै रोंदों होनब्ला आं ओरैहाय रोंनाय जादों बिमा बिफा दंब्लाबो अबावबा समाव थाया दा बेहाय थायै आव अबावहाय बिदिनो उन्दै समाव खस्थ' मस्थ' बिदिनो बिमा बिफानि संनायखौ नायनानै मोनथिनानै उमुख होनांगौ थाव होनांगौ बिदिनो मैगं थाइगं होनांगौ संख्रि बानलु होनानै दा बेफोरखौ रोंनाय जादों ओंखामखौबो बिदिनो आङो माबानाय जादों मा होनो बिदिनो माइरंखौ सुनांगौ सुनानै बिदिनो दैयाव होनांगौ अराव जाननानै दोननांगौ अब्ला मोनो होननानै मोनथिनानै दा बेखौ संनानै जानाय जादों हारसिङैनो दा बेफोर बादिनो दा लासै लासै रोंलांबाय रोंनानै दा बयखौबो आरो माखासेखौ सोरखौबा बिदिनो रोङैखौबो बिदिनो दिनथिनानै होनांदों खोनथानानबो होनांदों दा माखासेया बेथ' बे जानायनि आदार संनायफ्रा बेबादिनो आरो माखासे मानसिफोरखौ फोरोंनागौ बायद' जायो दा जेनोबा जोङो हाबा हुखा बेफोरावबो बायद'था बिदिनो मानसिफोरखौ हाबा हुखायाव बयबो ज' संनानैसो ज' जालाय लायनाय नालाय दा बेफोर माब्रैबा संबा बेरै जायो होनानै बाहायनो खोनथालायनाय जादों मा होनो लाब्रा संबा मा होनांगौ सिगां आव थाव होनांगौ बेनिफ्राय मैगं होसननांगौ संख्रि होनांगौ बानलु होनांगौ बेफोर बादियै जों संलायनाय नानै जानाय जायो आरो जों दा बिदिनो जानाय आदारफोरखौ बिदिनो संनानै जायो ओंखामखौबो हाबाफोरनि ओंखाम संबाबो माइरंखौ सुनांगौ दै होनांगौ बिदिनो ओमफ्राय अर आव जाननानै माइरं होसननानै अरखौ मोजां सुनानै होयोबानो मोजां मोनो बेफोर बादिखौ आरो दा हाबाफ्रावबो बिदिनो एफा एनै सोरखौबा फोरोंनांदों खोनथानांदोंबो दा बेफोर बादि दा बे नोंनाय जोङो जानाय आदारफ्रा जों हारसिङै संनानै जानायफोरखौ बारा रोङा बाबो जों बै बिमा बिफानि संनाय खावनायखौ नुनानैनो दा बेफोरबादिखौ लासै रोंनाय जायो आरो बा रोंबोयो दा बिदिनो दा बयबो बिदिनो दा संनानै जानाय आदारफ्रा बिमा बिफानिफ्रायसो रोंनाय बादि होननाय जायो